हम लोग नारियल तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं नारियर तेल के यूज करते हैं नारियर तेल को पसंद करते हैं नारियल हुआ वनफूल हुआ अथि सरसों तेल हुआ सरसों तेल में तो सब्ज़ी में यूज बहुत करते हैं देहर में लगाते हैं बनफूल तेल भी कभी कभी माथा में दर्द होता है तो बनफूल तेल का इस्तेमाल करते हैं सरसों तेल का सब्ज़ी उब्जी में देते हैं और हाँ